असांजे जूनागढ़ ज़िले में ऊपर किट कोट क़िलो आहे ऊपरकोट किले खे ॾिसी असांखे असांजे भूतकाल में छा हुओ राजा महाराजा रहंदा हुआ जूनागढ़ में उहे कीअं रहंदा हुआ उन्हनि जा इहे वॾा वॾा इहे क़िला उतां जी राणियूं कीअं रहंदियूं हुयूं उन्हनि जा अनाज जा कोठार कहिड़ा हुआ उननि जे अंदरु गुफाऊं कहिड़ी कहिड़ी हुयूं उहो सभु असांखे ऊपरकोट जे क़िले में ॾिसण थो मिले पियो ऊपरकोट जे क़िले में ॾाढियूं नंढियूं नंढियूं गुफाऊं आहिनि कि किथां किथां रस्ता था निकिरनि पिया ऐं वॾा वॾा वाओ बि आहिनि जीअं की अड़ी कड़ी वाओ आहे नौकण जो वाओ आहे इहे सभु वाओ सीढ़ीयूं ॿ सौ पंज सौ सीढ़ियूं लही करे हेठि लही करे वञूं त तव्हांखे ॾिसणु मिले अहिड़ी रीति उहे क़िला ऐं ॿियो राणी महाराणियुनि जा रूम वॾा वॾा महल जेका कीअं रहंदा हुआ उहो सभु असांखे ॾिसण थो मिले पियो हींअर हाणे अञा ऊपरकोट जे क़िले जो सॼो समार काम कयो अथनि उनखे नए तरह ठाहियो अथनि त उन में बि असांखे ॼाण थो मिले की हा असांजे भूतकाल जे राजा महाराजनि जी जेकी म मकान महल अथनि उन्हनि खे असां उहे न कयूं नष्ट न कयूं उन्हनि खे अॻियां जी पीढ़ी ॿी ॾिसी सघे भविष्य में सभु ॿार ॾिसी सघनि कि न पहिरां जा राजा महाराजा अहिड़ा क़िलनि में रहंदा हुआ हाणे त क़िलनि हाणे त माण्हू घरनि बंगला ता ठाहिराइनि पिया अहिड़ा क़िला त केरु ठाहिराइनि नथा कंहिंखे ॾिसण नथो मिले पर असांजे जूनागढ़ में इहो हिकु अहिड़ो क़िलो आहे ॿियो आहे असोक जो शिला लेख उनमें अलाए कहिड़ी लिपीअ में राजा अलाए छा लिखी वियो आहे उहो अॼु ताईं केर न पढ़ी सघियो आहे उहो दर सालु अहिड़ो चवंदा आहिनि त थोरो थोरो वधंदो वेंदो आहे पर की शिलालेख उहो हिकु पथरु आहे उहो पथर खे सभु ॾिसण लाइ बि हिकु जूनागढ़ में अहिड़ो स्थानु आहे कि उनखे ॾिसण लाइ सभु वेंदा आहिनि ऐं उहो असांजो महत्व थो ॾेखारे की असांजे पहिरां जे राजा महाराजनि अहिड़ो सभ बि ठाहियो हुओ